जय झूलेलाल राधा कृष्ण होटल मां दीपा आहुजा थी ॻाल्हायां सुञातव भाऊ हा पको सुञातो अथव हा दीपा आहुजा मां तव्हांजी रेगुलर कस्टंबर हा ॿुधो न भाऊ मुंहिंजे घरु हिकु नंढो फंक्शन आहे सो महिमान आया आहिनि मुंहिंजे घर त मूंखे तव्हांखे ऑडर ॾियणो आहे त महिरबानी करे अ थोरो ऑडर मुंहिंजो लिखो न मुंहिंजो ऑडर आहे मींस की दाल फ्राइ जीरा चांवर पापड़ सलाद ऐं अने ॿ भाॼियूं उहे अथव मुंहिंजूं मुंहिंजे महिमाननि जी फेवरेट फेवरेट भाॼियूं ऐं तव्हां त मींस मींस की तव्हांजी फेमस उहे भाॼियूं उहे इन पनीर पसंदि जा ॿ दॿा ऐं मिक्स वेज जा ॿ दॿा ऐं भई भाऊ फंक्शन आहे त मिठाण त खाराइणो ई पवंदो महिमाननि खे ऐं तव्हांजा त छा चइजे गुलाब जामुन ऐं तव्हांजो इहो छा मुअण थाल असांजे सभिनी महिमननि खे ॾाढो वणंदो आहे त तव्हांजे इन किलो मुअण थाल ऐं अने सम्झो किलो गुलाब जामुन जो बि माना मुंहिंजो लिखिजो ऑडर ऐं ॿियों आहे न छा चइबो आहे तव्हांजी सीताफल जी आइसक्रीम ॾाढी फेमस आहे ऐं ॾाढी वणंदी आहे असांखे सीताफल जी आइसक्रीम त तव्हां उहा सीताफल जी आइसक्रीम जा बि ॿ दॿा मूंखे मोकिले ॾिजो ऐं महिरबानी करे जेको मींस के तव्हांजो इहो ॾियणु ईंदो मूंखे डिलिवरी मां उनखे पेसा उहे महिल ई मींस की ॾेई छ्ॾींदमि तव्हां पेसनि जी काई चिंता न करिजो ऐं भाऊ मां तव्हांजी रेगुलर कस्टंबर आहियां त थोरो अघु बि भई तव्हां मुंहिंजो सही लॻाइजो ह न ठीकु आहे तव्हां कलाक जे अंदरु मूंखे इहो ऑडर घरु पहुचायो जय झूलेलाल